میں اپنے بچپن میں اپنے دوستوں کو تیراکی سکھاتے رہتے تھے اور ایک دن ایسا آیا کے ہم لوگ تیر رہے تھے اسی دوران میرا ایک دوست ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا تھا جو کہ میں کچھ ہی دور پہ میں بھی تیر رہا تھا تو اس نے مجھے آواز دی اور میں جا کر فوراََ ان کو ڈوبنے سے بچا لیا یہ حالات میرے ساتھ دو تین بار پیش آیا ہے